सरकार से इएह निबेदन हय जेनाकि इसकुलमे थोड़ा सा कम कम लेबलके छै खेल कूद मैदान जेना कमे हाइ इसकुलमे बिहारमे बहुत कम इसकुलमे कम छै फि फिर खेलैके मैदान ई सरकार पर पूरा योगदान दिएके चाही कि बच्चा आर खेलै स्टेट लेबलके जाए ऊपर जाए पदाधिकारी से भी ऊँचा लेबल पर जाए जेना पटना नौलक्खा पटना बिहार घूमे अथी ऊँचा लेबल खातिर जाइके चाही किआकि बच्चा लोग यहाँ पर ई कमे लेबल रहए रहए नहि छै इसकुलमे अथी खेलके मैदान खेलके मैदान पर थोड़ा सरकार से निबेदन इएह हय कि दिएके चाही सरकारके इएह निबेदन हय कि खेलके जेना मैदान बहुत से काम छै जाहिमे बच्चा लोक खेलतै उत्साहके साथ ऊँचा लेबलके जेतै पटना खगड़िआ नौलखा मंदिर नालन्दा यहाँ जाइके चाही कि ऊँचा लेबल तक जाइके चाही लेकिन सरकार से इएह निबेदन हय कि मैदान से छोटा अननाई छै या बन बनबाबैके बनबाबैके प्रयास करैके चाही कि सरकार से